केईं बारी मतलब होंदा कि अहें डिप्रैशन होई जंदा बड़ा जादा कोई बी कोई इ'यां डैथ होई जा मरी जा कोई ओह्दा इ'यां बड़ा जादा डिप्रैशन होई जंदा कि सदमां जेहा लग्गी जंदा साढ़े दिला गी इ'यां मतलब पता नी लगदा सानूं मन साढ़ा रोई रोइयै बुरी हालत होई जंदी फिर साढ़ी होर मतलब इ'यां होंदा गै ना थोह्ड़ा इ'यां मन साढ़ा करदा निे किश इ'यां फिर जेल्लै मतलब ओह्दे च मम्मी पापा जेह्ड़े होंदे बड़े ओह् न साढ़ी मदद करदे असेंगी ओह् करदे कि हां बच्चा नेईं तूं इन्नी जादा मतलब टैंशन नी लैओ केईं बारी केह् होंदा ऐ कि सानूं पढ़ाई दा बी बड़ा भारी डिप्रैशन होंदा ऐ ते अस इ'यै आखना चाहन्ने आं कि मेरी मतलब कोई बी सानूं डिप्रैशन होऐ छोटा जेहा बी जियां पेपर आने न पढ़े दा किश निं होंदा ओह् सानूं टैंशन होई जंदी कि असें पढ़ेआ कक्ख नी यार हून इ'यां केह् करचै ते ओह् मतलब मेरी जेह्ड़ा ओह् ऐ मतलब मेरी उं'दे कन्नै फ्ही हून लाई लैओ उंदे कोई मीं ओह् मीं अवेयर करदे कि हां तूं पढ़ा कर पढ़ा कर जादा तो जादा पढ़गी ते किश बनगा केह् बोलदे के नेईं तू इन्ना जादा पढ़ा दा बट इन्ना जादा टैंशन नि लै डिप्रैशन ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि साढ़ा दिमाग बी नी कम्म करदा साढ़ी बमारियां लगदियां ओह्दे कन्नै हैल्थ बी नी ठीक रैंह्दी चक्कर चुक्कर आन लगी पौंदे दमाक गै नी किश करदा साढ़ा ताइयें करियै मतलब इन्ना जादा असें डिप्रैशन लैना नी चाहिदा डिप्रैशन इक किसम दा मौत दा घर ऐ जिन्ना जादा अस इ'यां सदमा लैगे इ'यां इक गल्ल सोची सोचियै सोची सोचियै बंदा बा पागल होई जंदा ऐ बट इ'यां फ्ही बचैरा मम्मी पापा इ'यै बोलदे कि तुस इन्ना जादा डिप्रैशन नेईं लैओ नेईं लैओ कक्ख निं होंदा होन देओ जो होन इन्ना सोचना नी होंदा बट फिर बी सोच उत्थें चली गै जंदी ना जिन्ना मर्जी होऐ ताइयें इ'यै किश आखदे साढ़े टीचर जेह्ड़े शिक्षक सानूं पढ़ांदे स्कूल कालेज घर बाह्र साढ़े बड्डे निक्के सारे आखदे कि इन्ना सोचना निं कोई बी नेईं होंदी कोई बी चीज़ गी इन्ना सोचना नी मतलब इन्ना जादा कदें बी नी सोचना फिर मतलब इन्ना जादा सोचना नेईं चाहिदा ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि साढ़े दमाक दियां नसां फटदियां जे बो जिन्नी जादा अस टैंशन लैगे इन्ने अस जादा बमार रैह्गे इन्ना गै करी सकदे आं इन्ना अस बमार मतलब जिन्ना अस जादा करगे नी इन्ना जादा असें बमार रैह्ना गै रैह्ना ताइयें आखदे कि जिन्नी टैंशन लैगे इन्ना साढ़े बास्तै नकसान ऐ साढ़ी सेह्त उप्पर असर पौना कुसै दा केह् जाना लोक ते सानूं कोई अगर डैथ होई जा जियां मेरे मामू दी डैथ होई गेई ते मेरी मम्मी रोई रोइयै नानी मम्मी मासी सारे रोई जान रोई जान अल्ली गै केईं रौंदे आखदे चली गे मामू ओह् ते चली गे बट दुख आपैं कैल्ली लैना अगर मतलब सदमां करने कारण डिप्रैशन लैने कारण साढ़े जेह्ड़े पूर्वज़ गेदे न ओह् आन फिर ते सारे लोक डिप्रैशन च रौह्न केईं बंदे होंदे कि ऐसे ऐसे पागल होई जंदे केईं अज्जकल मतलब गर्ल फ्रैंड ब़ाय फ्रैंड बड़े होंदे ऐं उं'दा डिप्रैशन केईं लेई लैंदे कुड़ियां केईं हत्थ कट्टी लैंदे ऐहे ऐहे मतलब डिप्रैशन च चली जंदे कि कुड़ियां मतलब इ'यां होश गै नी होंदी कि हां अस किश ऐ आं किश नेईं आं मतलब इक किसम दा जियां अज्ज मेरी मासी दी कुड़ी गै लाई लैओ

दिल दुल पाइयै बट उन्नै अग्गूं उसी इ'यां रिपलाय नी दित्ता शैल करियै फिर उन्नै उसी फोन कीता बट जियां पैह्लैं गल्ल करदा हा ओह् रौन लग्गी में उसी आखेआ अगर ओह् तेरे बारे च नेईं करा दा ते तूं कैल्ली करी जा दी छोड़ परै मतलब असें ते इ'यै होना चाहिदा कि जिन्ना साढ़े कन्नै करै दूआ बंदा इन्ना गै असें करना चाहिदा अगर ओह् बंदा साढ़े कन्नै इन्ना करा दा गै नी ऐ तां असें केह् जरूरत ऐ करियै उ'ऐ नी फिर ताइयें मतलब इन्ना जादा सोचना नि चाहिदा किस्मत च जो होग ओह् ते लब्भना गै लब्भना ओह्दा कोई टाइम नां कोई बाह्रा दा टाली सकदा भगवान ने जिन्ना लिखेआ ओह् ते सानूं उन्नै देना गै देना इस्सै करियै इयै आखदे कि जिन्ना होई सकै डिप्रैशन नेईं लैना मनै पर नेईं इन्नी बोझ पाना ओह् साढ़े बास्तै गै ओह् ऐ बमार होई जाह्गे घरै आह्लें गी दुखी करगे पैहे लाह्गे इन्ने पैसे उ'नें साढ़े इस तो चंगा जो होएआ सो होएआ नेईं सोचना इन्ना केह् करना सोचियै इन्ना अस अगर सोचदे रैह्गे ते बड़ा मुश्कल होई जंदा नेईं सोचना चाहिदा केईं लोग होंदे कि जियां सोची सोची सोची सोचियै पागल होई जंदे इ'यां मतलब ऐसी ऐसी ओह्दे च चली जंदे मानसिक इ'यां बमारी होई जंदियां चिड़ चिड़े होई जंदे इ'यां असें इ'यै आखना चाहिदा कि एह् नेईं करना चाहिदा मतलब किन्ने मेरी अल्ली साढ़े जेह्ड़े मम्मी पापा ओह् बी सानूं इन्ना समझांदे कि नेईं सोचना कोई चीज़ साढ़े कन्नै होई जा भाएं कोई सानूं मासा हार किश आक्खी ओड़ै अस मैन्टै च सोचने लग्गी जन्ने हां उन्नै मीं इन्नी गल्ल आखी आखी ते आखी कैल्ली केह आखी केल्ली सोचना जिन्नै आखेआ आखेआ हून आखी ओड़ेआ असें केह् जरूरत ऐ मतलब उं'दा कीते दा भगवान ने दिक्खना अगर साढ़े कन्नै कोई तां असें ओह्दे कन्नै बुरा करगे ओह् साढ़े उप्पर फिर ओह्दे च ते साढ़े च फर्क केह् रेही गेआ इ'यै होंदा नी अगर अस ओह् साढ़े कन्नै बुरा करा दा अस ओह्दे कन्नै अच्छा करचै ते सानूं फल लब्भना बुरे दा बुरा उसी लब्भना अगर अस बी ओह्दे कन्नै बुरा करगे तां फ्ही सानूं बी बुरा गै लब्भना मतलब कोई मासा हारी गल्ल ऐ तां फिर में ते मतलब बड़ा सोचनी आं इन्नी सोच आई जंदी कोई मासा हारा किश आखी ओड़ै नी रोना पैह्लैं आई जंदा सोची सोचियै सोची सोचियै बंदा आपें ना होश नी रैंह्दी कोई सिर पीड़ मतलब आपैं गै पागल होई जंदा बंदा दमाक फट्टदा इ'यां बड़ा मुश्कल होंदा कोई केह् करै समझ नी लगदी अज्जकल केईं लोग ते जित्थें डिप्रैशन डिप्रैशन सारे समझांदे मम्मी पापा बाह्रा दे साढ़े बड्डे दादू दादे सारे समझांदे कि नेईं लैना इन्ना डिप्रैशन नेईं लैना केह् करना डिप्रैशन लेइयै इन्ना जिन्ना अस सोचगे इन्ना साढ़े दमाक पर असर पौना इस करियै नेईं लैना चाहिदा होर लोकें गी बी अवेयर कराना चाहिदा कि मतलब उ'नेंगी समझाना चाहिदा कि नेईं करना जो गेआ जेह्ड़ा चली गेआ ओह् चली गेआ उन्नै बापस थोह्ड़ा ना अगर बंदा डिप्रैशन लैने कन्नै बापस आई जा फिर ते हर कोई डिप्रैशन लै दुनियां च किन्ने लोग न ओह् किन्ना डिप्रैशन लैंदे न फिर असें इन्ना नेईं लैना चाहिदा हून इ'यै आक्खना चाहन्नी कि मतलब इन्ना नेईं डिप्रैशन लैना चाहिदा में अपने आप गी खुद गी इन्ना समझानी कि नेईं डिप्रैशन लैना डिप्रैशन लैने कन्नै चीज़ां बापस आई जान फिर ते रोज़ लैचे इस्सै करियै नेईं इन्ना डिप्रैशन लैना कोई बी चीज होई चलो होई अगर किस्मत च होग लब्भी जाग नेईं होग ते नेईं लब्भग डिप्रैशन लैने कन्नै केह् होई जाना अगर डिप्रैशन लैने कन्नै बंदा फिर सारी दुनियां डिप्रैशन लै ओह् केह् होंदा कि ओह्दे कन्नै साढ़ा दमाक पूरे अस कमजोर होई जन्ने आं नां साढ़ा बोलने दा मन करदा अपने गै बंदा इ'यां खोया खोया रैंह्दा ऐ ना किश मन गै नी करदा मतलब जो चीज चल मिलनी मिली गै जानी ऐ अगर एह् चीज करने कन्नै मिलै ते असेंई नेईं करना चाहिदा डिप्रैशन नी लैगे अस बी शैल रैह्गे फ्ही शैल लग्गै ओह् बी किन्ना समझांदे ऐ इस करियै नेईं लैना